पपीता हमरा सबके बहुत फायदामन्द चीज है पपीता या तऽ नर्सरीसँ या तऽ कहीं देखली आजू बाजूमे बीज लेके ओकरा छीट देली पपीतासँ हमरा सबके बहुत फायदामन्द होइ छै उ खेलासँ नाना प्रकारके बीमारी लीवर भी

पेट साफ भी करैये हमसब पपीताके गाछ एकर बाद आमके गाछ आममे भी हमसब सालमे एक बेर फरैये आओर सालमे जे है से हमसब हुनका हँ पौधासँ फल दैये आमक गाछ ओइ फलके हमसब खाइ छी समयपर जादे भेल तऽ बेचियो देली

हमसब कुछ खेती सेहो कऽ लै छी खेतीमे भऽ गेल पौधा रहते तभिये ने खेत खेतीमे जे है से जान औतै

हमरा गाँवमे जे है से बहुत मन्दिर छै राम जानकी मन्दिर छै जजुवार तऽ हमसब कुछ फूलो जे है से उगाही कऽ लै छी ओइ फूलसँ जैसे गेन्दा फूल भेल अरहुलके फूल भेल भगवत्तीके चढ़ै है तऽ फूलोसँ हमसब बड़ा शौकीन छी अइ के लऽ कऽ भगवानके चढ़ाबैके लेल हमसब फूल नाना प्रकारके सेहो उगाबै छी

चलू भऽ गेल